ہلو سر آپ کا ہیڈ فون بہت بڑھیا تھا بہت اچھا تھا آپ کے لانے والا ٹائم پہ لایا آپ کا بہت اچھا تھا ہیڈ فون صحیح کام کر رہا ہے دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں شکریہ